होता है छठ पूजा छठ पूजा में पहल लंबर छठ पूजा होता है जे छठ पूजा में होता है पहले दीपावली दीपावली में होता है छः दिन पहले छः दिन पहले होता है तो दीपवाली हो कर फिर छः दिन के बाद होता है नहा खा नेहा खा के बाद होता है खरना के एक दिन पूजा करना पड़ता है थोड़ा चीज किन बेसाह के आनल जाता है किना करके से और चढ़ाना पड़ता है पूजा करना परता है खाना पीना पड़ता है बच्चा को पड़ता हे पूजा पाठ में कैसे होता है वो देखिए दो छठ पूजा में सँझकी अरघ होता है कल होक कल होक छठ पूजा करना पड़ता है तो सब पकवान पकता है नहा धोआ के पड़ता है दौरा वो लड़का हो चाहे हो लेकर जाता हे गंगा जी हाथ उठता है सब लोग देखता हे गान भजन होता है सब नया नया पेन्ह ओढ़ कर दौरा उरा लेकर लोग जाता है पूजा उजा करके दुर्गा पूजा दुर्गा पूजा में होता है जे नवरात्रि होता है फिर नौ दिन के बाद दशमी होता है दशमी के बाद दशमी दिन मेला लगता है तो सब खोंइच भरता है नवमी के पढ़ कर पूजा पाठ करके

जाता है त ले जाता है खाता पीता है धिया पूता क जाता है पबनी को भी होता है जो पर परसादी किनना पड़ता हे पूजा करना पड़ता है सब चीज ले करके दूरा पर लिख करके पूजा होता है पूड़ी पकता है ठेकुवा पकता है खीर बनता है तब खिलाता है अगरबत्ती सलाई सब ले करके पूजा करना पड़ता है रह गिया चौरचन पबनी चौरचन पबनी में अब होता हे तीज तीजो में लगता है सारा चीज गौरी लगता है फल फूल लगता है चुनरी लगता है सिंदूर बिंदी टिकली नाह पालिश गोर रंगा उ सब लगता है और लगता है जीतिया